मैंने ड्रोइंग करना बचपन में ही शुरू कर दिया था तब मैं आठ या दस साल का था तब से ही मेरी ड्रोइंग में बनाने की जो है रूचि है बहुत है और मुझे यह बहुत ही अच्छा लगता है यह मुझे बहुत पसंद आता है इसीलिए मैं ड्रोइंग बनाता हूँ ड्रोइंग में काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं घर हैं जानवर हैं काफ़ी सारे फैन हैं उनको मैं बनाता हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसमें मेरी रूचि है ड्रॉइंग बनाने में और जो भी है मेरा फ़ैव मेरा पसंदीदा जो कलाकार है वो है मोनू सिंह है उससे ही मुझे बहुत प्रेरणा मिली है तो मुझे ड्रॉइंग बनाने में काफ़ी सारे उनसे सीखने को कुछ भी काफ़ी सारी बातें मिली हैं जिससे मेरी ड्रॉइंग है बहुत अच्छी बनती है